टीवी जे देखै छी तऽ ओहिमे जे होइत छै समाचारो देखै छी जे न्यूजमे अबैए कोनो कोनो एहन खबर होइत छै जे सभ पढ़ैत छी देखबो करैत छी आओर जे सीरियलसभ होइत छै जेना कोनो पारिवारिक सीरियल होय कोनो नया नया आइकाल्हि सीरियल भेलनि सभ चैनलपर सभ तरहक सीरियल दैत छै सीरियलसभ देखैत छी जब टाइम मिलैए देखैत छी जब नहि मिलैए तऽ नहिओ देखैत छी आओर जब रहैए टाइम तऽ न्यूजो देखैत छी पढ़बो करैत छी सीरियलो देखैत छी